فیس ٹیننگ کو دور کرنے کے لئے میں نے آن لائن جو ہے ایک کریم آڈر کری تھی جس کو میں نے جب شروع میں لگایا تو مجھے بہت اچھے زیزلٹس ملے لیکن دو تین دِن بعد اُس سے مجھے محسوس ہُوا کہ میرے ڈارک سرکلس بڑھ گئے ہیں اور ڈارک سرکلس کے بعد میرے فیس پہ پمپلس آنے اسٹارٹ ہو گئے میں نے وہ کریم جو ہے اُس کے ریویوز چیک کرے آڈر کری تھی پر مجھے بہت زیادہ نقصان ہُوا میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں اُس کریم کو یُوز کرنے کے ویسے تو میں فیس کریم یوز ہی کرنا پسند نہیں کرتی پر ٹیننگ میں نے سوچا چلو ٹیننگ دور ہو جائے گی تو اُس کا مجھے بہت زیادہ نقصان ہُوا